जी मैनेजर भरत तिवारी बोल रहा था बोलिए हाँ आकाश यस आकाश बोलो कितना लोन चाहिए दस लाख कौनसी कार उठा रहें हैं आप न्यू वर्ज़न डाउन पेमेंट कितना करेंगे आप वहाँ दस लाख फ़ाइनैंस कराएँगे आह इसका आप पे स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका मतलब कि किस कितने साल का इंसटॉलमेंट कर बनवाना चाहते हैं

पैंतीस हज़ार की दस की है कोलैटरल वगैरह में क्या रखेंगे आप कोलैटरल नहीं सर एक्चुअली क्या है सर हम दस लाख रुपए आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ई जी प्राइमरी कोलेटरल में तो आपकी कार आ जाएगी सेकेंडरी कोलेटरल में हमें कुछ चाहिए मान फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए आप दस लाख का लोन ले रहे हैं तो हमें कोलेटरल इन द सेन्स मतलब बंधक गिरवी रखते हैं ना अपन अपनी भाषा में गिरवी बोलते हैं जी तो हम दस लाख का नहीं सर कोलेटरल रखा था है सर हमें एक कोलेटरल में प्राइमरी कोलेटरल में आपकी कार लेंगे और सैकेंडरी कोलेटरल में हमें फ़िफ़्टी पर्सेंट कुछ आप क्या रखे हैं एफ़ डी भी रख सकते हैं या जो भी आप एफ़ डी वगैरह कुछ प्रॉपर्टी रख हैं सर अब मेरेको बात करनी पड़ेगी सर ऊपर नहीं एक्चली में क्या है सर हम पहले सर इज़ली एक्चुअली क्या है सर अब पहले हम ईज़ली कार लोन प्रोवाइड कर देते थे लेकिन सर हमारी सर पचास लाख की रिकवरी निकल रही है अभी हमारी कम से कम साठ से सत्तर लाख रुपए के कार लोन्ज़ ऐसे हैं ये डिफ़ॉल्टर हैं ये लोग लोन ले लेके बैठे हैं सर ब्याज पे ब्याज बढ़ रहा है लेकिन अब हम ऐसा टाइम मतलब इस स्टेज पे आ गए हैं हम सेटलमेंट करना पड़ रहा है इन लोगों से जी आप कोलेटरल प्लीज़ हमें कुछ कोलेटरल आप ज़्यादा नहीं फ़ोर्टी पर्सेंट कोलेटरल में भी काम हो जाएगा बाकी का हम आपका फिर प्रोसेसिंग फ़ीस में जोड़ देंगे वो क्या होता है अगर कम प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी एक सवा लाख रुपए साल के आस पास की कटेगी वो आप भर दीजिएगा ओर कोलेटरल फ़ोर्टी पर्सेंट दे देंगे इतने में भी काम हो जाएगा कुछ भी गोल्ड लोन गोल्ड पे भी मिलता है आप गोल्ड दे देंगे ज़्यादा नहीं बस आधे किलो गोल्ड दे दें उसमें भी काम हो जाएगा आपका जी आ जाइए बाकी मैं करा दूँगा कोई दिक़्क़त नहीं है ओके बताइएगा वो आर बी यू में बात करके फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन कराके कागज़ आगे बढ़ा दूँगा ओके सर